जइसेकि बिहारमे मक्का धान गेहूँ सब उपजबै छिए बारिशके कारण बारिश नहि होइ छै तऽ सब सुखा पड़ि जाइ छै दहार अबै छै तऽ पूरा धान मक्का जेतना खेती फसल सब बर्बाद हो जाइ छै सरकारसँ मुआवजा मँगै छी तऽ सरकार नहि दै छै आदमी आतमहत्या करैके दिमाग लगा लै छै कि खाउ कहाँसँ हम भुखमरी आ गेल हइ उपजबे नहि करत धान रहबे नहि करतै गेहूँ मक्का रहबै नहि करतै सब दहाइए जेतै पूरा फसल आदमी किसान ओतना ढौआ कौड़ी लगाकऽ सब उपजबै छै फसल करै छै दहार अबै छै दहा दै छै आदमीके मक्का गेहूँ सब फसल जतना सब दहा जाइ छै तऽ आदमी खेतै कहाँसँ मक्का गहूम गेहूँ सब जतना धान उनसब सरकारसँ मुआवजा मँगै छै सरकार जल्दी सुनै छै नहि मुआवजा गरीब आदमी भूख रोडपर भुखमरी आ जाइ छै कतना किसान मरि जाइ छै आतमहत्या करिके टेन्शनसँ सरकार मुआवजा दैए नहि रहल हइ तऽ खेतै कथी रौदी पड़ जाइ छै धानके सुखैलऽ जाइ छै एतना रौद हो गेल हइ नहि बारिश होइ छै नहि किछु नहि मेघ बरसै छै कथी होतै फसल कोना होतै कोना धान होतै सब फसल बर्बाद हो गेलै सरकार मुआवजा देतै नहि देतै आदमी कथी करतै आदमी तऽ मरबे करतै फाँसी लगेबे करतै गरीबीसँ खेतै कथी कतना आदमी भूखे मरै छै फसल लगेले हइ पैसा फसेले हइ सब पैसा बर्बाद होइ छै गरीब आदमीके बारिश नहि होइ छै पूरा धान सुखै छै पूरा मकइ सुखै छै पूरा खेती बाड़ी साग सब्जी पूरा किछु नहि खेतमे हाल रहै पूरा दहार अबै छै दहाइ दै छै दहारसँ पूरा बर्बाद हो जाइ छै तैयो नहि सरकार मुआवजा दै छै गरीब आदमीके गरीब आदमी तऽ एतना दिक्कत हो गेलै से आदमी भूखे मरै छै एतना महगाइके जमानामे ओहिमे पैसा लगाबऽ आओर खेती बाड़ी करबऽ आओर पूरा फसल बर्बाद हो जाइ तऽ आदमी मरतै कि नहि गरीब आदमी खेतीकऽ के पैसा लगाकऽ आओर सरकार सुनिए नहि रहल हइ मुआवजा दैए नहि रहल हइ आदमी मरि जेतै भूखे खेती करतै तऽ खेतै नहि खेती करतै तऽ मरि जेतै आओर ओहो खेती करतै तऽ दहाइए जेतै तऽ सरकारके ओतना मुआवजा देबेके ने चाही गरीबके सरकार दैए नहि रहल हइ आदमी कथी करतै मरबे करतै आदमी नहि देतै सरकार मुआवजा तऽ फसल उपजतै बारिश नहि होइ छै रौदी पड़ै छै धान सुखतै आदमी कोना खेतै दहार अएलै कहिओ दहाइए देलक आओर नहि सरकार सुनलक नहि मुआवजा देलक आदमी कथी कएल